ہلو جی ہلو بولا جائے ہاں ہاں جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کون سی گاڑی تھی وہ اچھا اچھا وہ جو جو ڈرائیور تھا گاڑی چلانے والا وہ کس رنگ کا کپڑا پہنے ہوا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر جو ہے کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اچھے ہاں ہاں چلان کاٹا جائے گا کاٹا جائے گا چلان اس کا ٹھیک ہے آن لائن آف لائن دونوں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ جی جی جی جی ہم کارروائی کریں گے اس کو نوٹس بھیجیں گے ہم پولیس کے ذریعے سے سمجھ رہے ہیں پولیس اس اس کے گھر جائے گی اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی سارے راستے ہیں پہلے اس کو ہم چیک کریں گے کہ گاڑی کیا پوزیشن ہے کس طرح کے حالات ہیں ہے نا کون سی گاڑی ہے اور جو ہے کتنے خطرناک طریقے سے وہ گاڑی چلا رہے تھے اس کے حساب سے جو ہے ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور جو ہے اس کے اوپر کارروائی کریں گے جی جی سیم ہی ہے اس کو جو ہے وہ پولیس کے ذریعے سے اسے جو ہے نوٹس بھیج دیا جائے گا سمجھ رہے ہیں جی جی ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور جو ہے جو کارروائی ہوگی وہ ضروری وہ کارروائی کی جائے گی ہے نا